हमरा सबके गाममे जेना पहिने लोक सब करैत छलै खेती ताहि तरहक आब एखन खेती नहि भऽ रहल छै ताहि लऽकऽ आदमी नवयुवक सब जे छै से खेती करक लेल इच्छुक नहि रहैया एखन जे नवयुवक सब जेना कि एखन खेत जोतऽ के लेल ट्रेक्टर छै जेना की धान रोपऽबला ट्रेक्टर छै धान काटऽबला ट्रेक्टर छै ओकरा दाउनि करऽलय ट्रेक्टर छै जेना अहाँके थ्रेसर छै गहूँमके लेल गहूँमके लेल सब चीज कटनीके लेल व्यवस्था करक लेल सब चीजके आब एखन कल्पनिक युग छै ताहि हिसाबसँ सब ओहि हिसाबसँ सब लोग करैत छै आओर खेतमे अपना हाथसँ रोपऽ के अपना हाथे काटऽके बहुत लोक कम दामपर मजदूर नहि भेटैत छै ताहि लऽकऽ मसीनके ही प्रयोग लोक करैत छै इएह सब एखनके समयके छै एखनके लोकसब इएह सब कऽ रहल छै आओर जेनाकी पहिले लोगसब अपनेसँ रोपैत छलैया अपनेसँ जन बोनिहार लगाकऽ कटैत छलैया नहि एखन जन भेटैत छै आ नहि आदमी उचाहाथ रखने छै ताहि लऽकऽ लोक एखन ट्रेक्टर से ही खेती ट्रेक्टर से ही कटनाइ ट्रेक्टर से ही दाउन केनाइ ट्रेक्टर से ही ढो कऽ घर रखनाइ इएह सब काज लोक करैत छै